गोदोनि समाव मानि जोंहा माबाफ्राव जोंनि बर'नि माबा मा होनो कालसारफोर बादि गान लांदां दङमोन बेखौ जों मा होनो जात्रा गान बेखौ जों नायोमोन ज' ज' आरो जों बिदिनो बर'नि माबा मा बायदि होननानै बुङो बेखौ ज' ज' नायो

गामि बाय गामि गामि आव गान माबायो लाइयो नालाय बेखौ नायो बिदिनो ओरैनो माबाफ्रावथ' जोङो गान फोरखौनो जोंनि बर'नि कालसारफोर बादि होननानै जों बेखौ नायोमोन आरो नायखायो

बिदिनो माबाफ्राव दा फारसेजों ओरै माबाथिं होनदोंदां बा सिनेमा नायनाय माबा नायनाय बेबो मोनसे गान सिनेमा नायनाया जाहैबाय मानि गोदो ओरैनो माबा गैयामोन बहुत खम मोन गंफा गंनै मानसिफ्रा मालाय नरिब्राद टिभिफोर बायनानै लायोमोन बेखौ नायोमोन दा बे खिनि बिनि नायो बे जोङो नायनाय फोरखौथ' माबा मोना ओरैनो माबाफ्राव सिनेमा नायनायफ्राव माबाफोरखौ मोजां मोनबोदोंमोन बै क्रानतिक फ्लिमफ्रा मोजां जादों बिदिनो बर'नि जोंनि जात्रा गानफ्राव बायदि रोखोमनि फात फारला नाम दङमोन बेफोरखौ ओनदै समाव नायबो नायखाय बावदबलाय लांबाय दा गोबाव जाबोबाय दा बे नायनाय होननाया बे खिनिजायो